बस यात्रा बस यात्रा हर कोई को पसंद होती हैं और ट्रेवेल करना हर किसी को पसंद होता है यात्रा में जाना और नई नई जगहों में घूमना लोगों को अक्सर पसंद आता है उन्हीं में से एक यात्रा होती है बस यात्रा जिन जगहों पर ट्रेन और प्लेन वगैरह नहीं जा पाते लोकल जगहों में जहाँ पे इस सब चीज़ों की सुविधा नहीं होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस से और गाड़ियों से जाते हैं फोर व्हीलर गाड़ियों से आउ वहाँ पे जाके इन्जॉय करते हैं जिन जगहों पे की रोडें अच्छी नहीं है और दूसरे वो साधन नहीं है जाने के वहाँ पे लोग बस से जाते हैं आउ बस की ट्रिप लोग बहुत पसंद करते हैं अक्सर लोग फैमिली ट्रिप पे जाते हैं बस की आउ नई नई जगह घूमते हैं लोगों को बहुत पसंद आती है ये सब ट्रिप वगैरह पे जाना हो बस यात्रा पे जाना